हम सुखपुर सुपौलसँ बाजि रहल छी हमर माँ छथि सहरसा मे ओ अयती सुपौल आ हुनका एतय अयबाक आवश्यकता छनि एहिठाम ओ सिफ्ट करती तऽ हम आहाँके ओला बुक करऽ चाहै छी आ आहाँ कोना की लेब कतेक पाइ लेब आ आहाँ जे आयब तऽ आहाँ से की कहै छै सहरसा से निकलब देवी रोड होइत निकलब आ बरियाही बजार होइत बनगाँव आयब बनगाँवसँ आहाँ से ओहि मेन रोड पकड़ि कऽ आहाँ से पटोरी बजार होइत पंचगछिया होइत बरुआरी होइत पुरिक होइत आहाँ से परसरमा होइत आहाँ सुपौल सीधे लाइन चल आयब